दाख्लि बाजार जानायाव माबा माबि बायदों दाबा गंसे बायदोंमोनलै आं मोजांनो लाना बेराय थाव थावथार बुस्थुवा ओमफ्रायो जा गोबौथार बुस्थुवाबो दाबाया जान्जियाव लाना बेराय थावथाव ओमफ्रायो दाना मैगं हानो माबा माबिनो हाबा खेराइफ्राव लांनो होनना लाबाय आखायावसो बौलाय लायो जा मोजांथार दाबाया